असां सिंधी पाकिस्तान मां लॾे आया आहियूं पर पाकिस्तान मां लॾे अचण खां पोइ बि असां हिते पंहिंजी सिंधी संस्कृतीअ खे न विसिरिया आहियूं असां पहिरियां जेके सिंधी तीज त्योहार आहिनि उन्हनि खे अॼु बि वॾी धूम सां ऐं जोश उल्हास सां मल्हाईंदा आहियूं उन्हनि में सभिनि खां वॾो ऐं सभिनि खां असांजो पहिरियों जेको त्योहारु हूंदो आहे उहो हूंदो आहे चालीहो साहिब असां चालीहे साहिब चालीह ई ॾींहुं वृत रखंदा आहियूं ऐं संझा जे टाइम ते असां दरियाह साहिब ते वञी करे अखो पाईंदा आहियूं ऐं उन खां पोइ असां चालीहे ॾींहुं ते असां पेयों जेको चालीहो हूंदो आहे उन्हनि खे दरियाह परवान कंदा आहियूं दरियाह परवान करण खां अॻु हिकु ॾींहुं अॻु असांजा जेके मर्द हूंदा आहिनि उहे छेॼ घुमाईंदा आहिनि छेॼ घुमाइण खां पोइ असां ॿिए ॾींहुं ते पहिरीं पूरे में लाल साईं जा जुलूस कढंदा आहियूं ऐं ॿहिराणो साहिब कढंदा आहियूं ॿहिराणे साहिब में असां सेसा ते अन्य चङा प्रकार जा परसाद बि रखंदा आहियूं उन ॾींहुं असां लॻभॻि सभिनी शहरनि में ॿहिराणो साहिब कढी करे जॻहि जॻहि घरु घरु वञी लाल साईंअ जो सभिनि खे दर्शनु कराए करे पोइ आख़िरि में ॿहिराणो साहिब खां पोइ असां चालीहे जो विसर्जन या परवान कंदा आहियूं उन खां पोइ असांजो जेको ॿियों त्योहारु हूंदो आहे उहो हूंदो आहे असांजो सिंधी नव वर्ष जंहिंखे असां चेटीचंडु चवंदा आहियूं चेटीचंडु वारे ॾींहुं सुबुह खां वठी करे सॼे जे सॼे मुल्क में सिंधीअ जे हिते भंडारा चालू थी वेंदा आहिनि इहे भंडारा चङी देरि तक हलंदा आहिनि उन में जेके बि सिंधी शयूं हूंदियूं आहिनि असां भंडारे में ॾींदा आहियूं ऐं जॻहि जॻहि परसाद थी विया अञा शयूं जेके थी वियूं शरबत उहे असां हलाईंदा आहियूं ऐं शाम जे टाइम में जॻहि जॻहि अलॻि अलॻि प्रोग्राम थींदा आहिनि जंहिंमें असां पंहिंजी सिंधी ॿोलियूं ऐं सिंधी नाटकनि जो न नाटकनि खे ॾेखारींदा आहियूं ऐं त पोइ असां शाम जो लाल साईंअ जा जुलूस बि कढंदा आहियूं जुलूसनि में असां लाल साईंअ जो दर्शनु सॼे जे सॼे देश खे ऐं पंहिंजे पूरे मुल्क खे कराईंदा आहियूं ऐं ईअं ई असांजा ॿ टे त्योहार अञा हूंदा आहिनि जीअं थधिड़ी थधिड़ीअ वारे ॾींहुं असां शीतलता माता खे मञींदा आहियूं उन ॾींहुं असां चुल्ह न ॿारींदा आहियूं उन ॾींहुं जेको खाइण जो सामानु हूंदो आहे जेको बि खाइण जी शइ असांखे पूरो ॾींहुं लॻणी हूंदी आहे असां हिकु राति पहिले ठाहे रखंदा आहियूं पूरो ॾींहुं पोइ असां चुल्ह न ॿारे करे हुन ई शइ खे खाईंदा आहियूं हुंअं ई असां महालक्ष्मी बि कंदा आहियूं महालक्ष्मीअ वारे ॾींहुं असां सॻड़ा ॿधंदा आहियूं ऐं सोरियूं घेचण अञा नयूं नयूं शयूं ठाहींदा आहियूं ऐं उन्हनि खे टिकाणे में चड़ाइण वेंदा आहियूं हुंअं ई असां टीजड़ी बि ॾाढे सुठे सां मल्हाईंदा आहियूं टीजड़ीअ वारे ॾींहुं असांजे हितां जो जेके मायूं ऐं छोकिरियूं हूंदियूं आहिनि उहे वृत रखी करे शाम जो कथा ॿुधी ऐं चंड खे ॾिसी करे पंहिंजो वृत खोलींदियूं आहिनि ईअं ई असां दीवाली बि वॾे धूमधाम सां मल्हाईंदा आहियूं